ईअं त भारत में जाम सारियूं उध्योगपतिनि जाम वॾा वॾा कमु कया आहिनि पर जो सभिनि खां वॾो कमु असांजे नज़र में थियो आ्हे उहो थियो आहे मोबाइल फोन में डेटा जो जेका ॾह सालु पहिरियों मोबाइल फोन में डेटा जाम महांगो हुओ अगरि मुकेश अंबानी जो आहे त धीरू भाई अंबानी ओ पुटु आहे हुन भारत में मोबाइल फोन जो डेटा जाम ॾाढो सस्तो लौंच कईं जंहिंजी वजह खां ऐंड्रॉइड फोन बि भारत में वधीक खां वधीक विकामजनि पहिरियों फोन टू जी सर्विस ते हलंदो ऐं हाणे थ्री जी ते हलियो उनजे बादा में फोर जी हाणे फाइव जी बि अचनि में आहे जाम जल्दी त मुकेश अंबानी जो आहे उनजी वजह खां जाम वधीक भारत में डेली कम्यूनिकेशन जे खेत्र में जाम चेंजिस आयां आहिनि जंहिंजी वजह खां असांजे भारत जो आहे उधोगनि जे विकास जे पथ ते जाम अॻियां तो वधे असांजो देश जो आहे नई तरक़ी की तर्फ़ु अग्रसर आहे अॼु भारत सभी फ़ख्रु सां चई सघे पियो जय झूलेलाल